जि'यां कि तुस सारे जानदे ओ अज्ज दे टैम च खेल कूद साढ़े जीवन बास्तै किन्ना जैदा जरूरी होई चुके दा खेल कूद कन्नै केह् होंदा कि बंदे दा स्वास्थ जेह्का ओह् ठीक रौंह्दा बंदे दी जेह्की मैंटल हैल्थ होंदी ओह् बी ठीक होंदी हून जि'यां पिंडे ग्राएं च अस दिक्खने होन्ने कि उं'दे कोल इन्नी जैदा फैसलिटियां ते नेईं होंदियां पर इक जिसलै ओह् खेलन लगदे ते उं'दे च केह् होंदा कि इक उं'दे च मिली जुलियै कम्म करने दी उ'नें गी पता लगदा कि मिली जुलियै इक टीम च कम्म कि'यां करदे नै हून जेह्ड़े कि पिंडे ग्राएं दे बुड्ढे बाड्डे लोग होंदे जेह्ड़े नेईं खेढी सकदे ऐं ओह् बाकी नोजोआनें गी खेढदे दिक्खियै उं'दा बा मनोंरंजन होंदा ते जेह्ड़े खेलदे नै उ'नें गी बी चंगा लगदा ऐ कि जिसलै ओह् खेलदे नै इक ते उं'दे च नमीं नमीं उ'नें गी चीजां सिक्खने गी मिलदियां कि कि'यां खेढना ऐ कि'यां टीम बर्क होंदा सारा ते इस जि'यां जि'यां ओह् खेलदे रौंह्दे उ'आं उ'आं केह् होंदा कि उं'दी सेह्त बैह्तर होंदी रौंह्दी उं'दे अन्दर उं'दा स्टैमनां

कांफिडैंस आंदे रौह्ना ऐ कि हां जी में शैल खेलना होन्ना जेह्दी बजह् कन्नै ओह् अग्गैं स्टैट लैवल डिस्टिक लैवल च बी खेढन जाई सकदे न अगर बच्चें च कांफिडैंस गै निं होग उन्न कदैं गेमां गै निं खेली दियां होङन ते उस्सी कि'यां पता होना कि अग्गैं इं'दी किन्नी जरूरत ऐ अग्गैं इं'दी अस गेमां खेढियै बी बड़ा कुछ अपने अपना फ्यूचर बनाई सकने आं गेमें कन्नै बी ते हून जि'यां अगर बच्चा गेम खेला दा होऐ ते उस्सी पता चलना कि हां जी अग्गैं इंट्रनैशल लैवल पर एह्दी किन्नी इंपार्टैंस ऐ अगर उस्सी बच्चे गी खेलना आंदा होऐ ते ताहियें ओह् अपनी स्किल्ल अग्गैं जाइयै दस्सग ते उस्सी अग्गैं स्टेट लैवल जां डिस्टिक लैवल उप्पर खेलने दा मौका मिली सकै हून जि'यां जिसलै बच्चा इक टीम दे बिच्च खेलदा ते उस्सी पता चलदा कि हां जी इक टीम बर्क केह् होंदा मिली जुली कम्म कि'यां करदे न कि'यां खेलदे न हून कल्ले खेल दी गल्ल निं ऐ ते इ'यां कोई कम्म पेई जाए उद्धर बी उ'नें गी पता चलदा कि हां जी मिली जुली कम्म कि'यां करदे न कि'यां इक टीम बर्क होंदा ऐ जि'यां जि'यां बच्चा खेलदा रौंह्दा उ'आं उ'आं इक ते मैंन्टल स्ट्रैस बी दूर होंदा रौंह्दा जेह्दे कन्नै उस्सी पढ़ने लिखने अगर ते बच्चा खाल्ली पूरे दिन पढ़दा गै रेह् ते ओह्दी बजह् नै उस्सी केह् होंदा कि इक स्ट्रैस आंदा रौंह्दा ओह् पढ़ने च बी मतलब कमज़ोर होन लगी पौंदा हून तुसें अगर टैम टू टैम अगर गेमां बी खेलदे रौह्चे जेह्दे कन्नै केह् होंदा बच्चे दा दिमाक फ्रैश होंदा जेह्दी बजह् कन्नै उस्सी पढ़ने च बी असानी होंदी बाकी अगर जि'यां हून तुस दिक्खी सकने कि हर इक स्कूल च बी होई गेदा ऐ कि उ'नें इक गेम पिर्ड़ रक्खे दा होंदा जेह्दी बज़ाह् कन्नै कि बच्चा नाल नाल पढ़ी बी लै ते बच्चा एह् बी दिक्खी लै कि हां स्पोटस गेमस स्पोटस दी किन्नी इंपार्टैंस ऐ ओह्दी जिन्दगी दे बिच्च उ'नें तांइयें स्कूल आह्लें ताहियें रक्खे दा होंदा स्पोर्टस पिर्ड़ कि बच्चा चौबी घैंटे पढ़ाई उप्पर नेईं ध्यान दे बच्चा इक स्फैसिफिक टैम उप्पर इक खेढ़ कूद बी करी लै जेह्दी बजह् कन्नै ओह्दा माईंड़ फ्रैश होई जाए जेह्दे कन्नै कि उस्सी पढ़ने च बी आसानी होए अगर ते ओह् पूरा दिन पढ़दा रेहा ते ओह्दी बजह् नै केह् होना कि उस्सी इक मिंट स्ट्रैस पौंदे रौह्ना उस्सी जेह्दी बजह् कन्नै कि उ'नें बमार होई पौना ते उस्सी पढ़ने दा बी मन नेईँ करना जि'यां जि'यां बच्चा गेमां खेलदा रौह्ग उन्न फिट्ट बी रौंह्ना जि'यां तुसें गेम च तुस रनिंग करी सकने क्रिकेट खेली सकने फुट्ट बॉल खेली सकने जेह्दी बजह् कन्नै बच्चे दी इक ते स्किल इंप्रूब होनी उस्सी खेलने दा पता चलना ते बच्चे दी ओवर ऑल फिट्टनैस ओह् बी इंप्रूव होनी हून जि'यां कि कोई इक बच्चा स्फैसिफिक स्पोर्ट बिच्च अगर बड़ा शैल खेलदा ऐ ते ओह् अग्गैं डिस्टिक लैवल उप्पर अपने आप गी प्राज़ैंट करी सकदा दस्सी सकदा अपनी स्किल दस्सी सकदा कि किस स्हाबा दा खेलना होर एह्दी बजह् कन्नै कि बच्चे गी इक मोटिवेशन बी मिलदी ऐ कि हां जी में कुछ बैह्तर करी सकना ऐं हून जि'यां तुस गेमां खेढदे तुआनूं तुआढ़े आस पास दे लोग बी होने तुआढ़ी दोस्त मते बनने इक तुआढ़ा कनैक्शन बनी जाना सारें कन्नैं फिर तुस सारे जिसलै रली मिलियै खेलगे ते सारें गी पता चलना कि हां टीम बर्क कि'यां करदे न जेह्दी बजह् कन्नै तुआनूं दीन दुनियां दा बी पता लग्गना हां जी दीन दुनियां बिच्च केह् चला दा ऐज़ ए स्टुड़ैंट ऐंज़ ए स्टुड़ैंट बड़ा जरूरी होई गेदा अजकल्ल गेम्स क्योंकि अजकल्ल पढ़ाई दे कन्नै कन्नै गेम्स बी बड़ी जैदा इंपार्टैंट होई गेदी ऐ जेह्दी बजह् कन्नै कि उं'दा इक ना डसिज़न मेकिंग पावर बधदी ऐ कि हां जी जिन्दगी च फैसले कि'यां करने न अगर ते बच्चा खेल कूद करदा रौह्ग ओह्दी बजह् कन्नै ओह्दी मैमरी बी तेज होंदी ओह्दी पढ़ने लिखने दी शक्ति बी तेज होंदी ऐ उस्सी इक मोटिवेशन मिलदी ऐ कि में पढ़ाई करा'रना लेकिन कन्नै कन्नै में खेल कूद बी जरूरी ऐ जेह्दी बजह् कन्नै कि मेरा स्ट्रैस बी दूर होंदे रेह् मेरी सेह्त बी अच्छी होंदे रेह्